انٹرنینٹ کے ذریعے ہم کوئی بھی نیوز نوٹیفیکیشنس کے ذریعے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں جگہ کوئی حادثہ ہوا ہے یا حادثہ پیش آیا ہے یا فلاں جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی میتی اور کوکی سماج میں سکم میں منی پور میں لڑائی ہو رہی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعہ ہی ہمارے پاس ویڈیوز آئیں واٹسپ کے تھرو اور واٹسپ انٹرنیٹ سے چلتا ہے تو اس کی طرح ہمیں جاننے میں مدد ملی کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ورنہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میتی اور کوکی وہاں وہاں لڑائی کر رہے ہیں یا آپس میں لڑ رہے ہیں انٹرنیٹ سے معلومات ہم اسی طرح ہی حاصل کرتے ہیں کہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں دہلی نیوز یا ایم پی نیوز یا منی پور نیوز انٹرنیٹ پہ وہاں کی ساری نیوز ایک لائن سے آ جاتی ہیں نئی پرانی جو بھی ہیں ڈیٹ کے وائس ہم اس چیک کر لیتے ہیں